हैलो हँ

हँ जी जी हँ तऽ ओ जे जुआ जाइत छै कनि कमो दाममे निकालि देलू आ जे बढ़िआँ सुन्दर रहल तऽ कनि बेसी दाम लेलू अखन तऽ छै तीस टका पैंतीस टका कद्दू तऽ आलू प्याज भी छै पैंतीस टका भऽ गेलय हन प्याज आलू भऽ गेलय बीस टका तऽ हमसभ सड़लके कम दाम लैत छी आ कनि बढ़िआँ सुन्दर रहल तऽ कनि बेसी दाम लेलू कि पूर्णियामऽ खोखिबा खरिदलु पर्दा खरिदलु आहँ आ हँ खोखिबा आर लग पास अऽ जहिआ रहल तहिआ तऽ मन भेल एतय खरीदयलऽ तऽ मधुबनी चलि गेलू लगमऽ चलि गेलू खरीद लेलू अपना मधुबनिओमऽ सस्ते अछि हँ हँ तऽ हमसभ तऽ बिजनेस करैत छी तऽ कनि सस्ता जहाँ देखब तहि न जायब हम सब्जीअर बिजनेस करैत छियै हमरा दोकान अछि हे एतय ई अहाँक बस स्टैण्ड अछि न हाँ बसे स्टैण्डके बगलमऽ सब्जी दोकान हँ तऽ ओतय रहैत छी हँ बहुत हँ बहुत दिन

हँ आब हरा सब्जी छै तऽ कनि जुआइओ जाइत छै कनि बासिओ हो जाइत छै बैगनमऽ तऽ जानय छियै एक दिनके बाद पिल्लू होना ही छै आ बरसातके टाइम हाँ बरसातके टाइम भी नहि छै

हम ओहि घेरा झिंगली बैगन भेल अभी कनि महग भऽ गेलय हँ कोबी तऽ कहिओ काल कोबिओ आनि लेलू पर ई बन्धाकोबी आनि लेलू मिरचाइ कतय महग छै हाँ अदौड़िओसभ आनैत छी कभी मसूरी दालिके आनि लेलू कभी मटरके आनि लेलू कभी केराओ दालि आनलू ओहो बिकयए अपनो खाइत छी हँ हँ हमसभ तऽ गर्मीके टाइममे जब बत्थुके सागके बिड़िआ बना लेलू खेसाड़ी सागके बना लेलू तऽ अखन बरसातमे ओहो नीक लागयए खाइमे ठीके छी